बोलिए क्या भैया आपकी दुकान खुल गई है क्या नहीं कुछ समान लेना था तो उसमें एक कान का लेना था और एक गले की चैन लेनी थी तो आप किस रेट में दीजिएगा आप किस रेट में दे दीजिएगा आप किस रेट में आप हमको दीजिएगा बोले क्या भैया जो मुझे एक गले की चैन लेनी थी अब वह उसका अभी सोने का रेट कितना है तो मतलब अच्छी क्वालिटी का सोना आप कितने में मतलब दे सकते हैं और एक कान का भी लेना है और एक नाक का भी नोज़ पिन लेना है तो आप रेट बता दीजिए ना और नई क्वालिटीक मतलब नई डिज़ाइन के हैं तो वह भी आप बता दीजिए

नई क नई कलेक्शन में है सारी चीज़ें ठीक है तो आपकी यह दुकान जो हम बोले ना एक गले की चैन चाहिए एक नोज़ पिन चाहिए कान का चाहिए और कड़ा चाहिए पायल भी चाहिए

वैसे अभी चाँदी का रेट कितना चल रहा है चाँदी का रेट कितना चल रहा है अभी हाँ तो मार्केट में अभी चाँदी का रेट कितना है साढ़े सात जी जी और सोने का रेट तो भैया थोड़ा क नहीं नहीं पचास हज़ार तो सोना नहीं है सोना अभी तो पैंतालीस है ट्वेंटी फ़ोर हाँ तो अब तो कुछ कम परचेस कीजिएगा ना

तो कितने टाइम तक आपकी दुकान खुली रहती है और किस टाइम आएँगे तो आप फ़्री से आप हमको सारा कलेक्शन दिखा सकते हैं अच्छा आपके पास चाँदी का कमरबंद होगी क्या चोटी भी मिलेगी फिर तो आपके दुकान पर और पायल के नए नए कलेक्शन है जैसे कि दुल्हन वाली पायल होती है जिसमें बहुत सारे घुंघरूएँ लगी होती है